हमरा गाममे जे कृषक सब छथि ओ सब अपन खेतके जे छै ओना तऽ आरि मेड़ ई सब दए कऽ पहिलुक सुरक्षा तऽ ओहिसँ करै छथि तकर बाद ओकर जेना सब्जी वगैरहके खेती होइ छै या छोट छोट अगर फसलके एहन भेल तऽ ओकरा जे छै से घेरा वगैरह दए कऽ तारसँ या बाँसके बत्ती वगैरह सँ ओकरा घेरके टाट फरक कहल जाइ छै ओकरा टाट फरक सँ घेर कऽ ओकर सुरक्षा करै छथि आओर मकइ तकइ के खेती खेत सब जेना छै ओकरा सबमे पुतला तुतला सब खड़ा कए कऽ ओकर सुरक्षा कयल जाइ छै एहि बीचमे हमरा एहिठाम नील गायके जे छै कनि प्रकोप बेसी बढ़ि गेलै हँ नील गायसँ जे छै केराके खेती जे किछु लोक करै छथि या आओरो फसल जे छै ने सबके बड़ा नील गाय नष्ट विनष्ट करै छै ओकरा लेल हमसब अपन विचार कए रहल छियै जे कोना ओकर कए कोन उपाय कयल जाय जे फसलकेँ क्षति नहि हुवै एखन तक लोक ओकरा मोटा मोटी फसलके घेर कऽ टाट फरक लगाके या रखवारी कए कऽ ही बचबै केँ प्रयास करै छथि आब आगा जौं अगर नील गायके सङ्ख्या बढलै तहन तऽ एकटा ई तनावके विषय हेतै लोकक लेल किसानक लेल तत्काल अपन काज एहिना चला रहल छी